श्री पुरशामदेव निर्मीत गोंयच्या दादल्याची न्हेसण ही पुडवे वाले या प्रकारची आशिल्ली त्याच प्रमाणे सणो उत्सवाक ते कर किंवा पितांबर न्हेसताले त्याच प्रमाणे माथ्यार फेटो बांदप खांदार वालो उडोवप यो गोश्टी जाताल्यो त्याच प्रमाणे बायलो कापडां साडयो अशी न्हेसता